میں نے پچھلے ایک سال میں ایک تجربہ حاصل کیا میں نے مجھے پڑھانے کا بہت شوق تھا تو میں نے اسکول میں پڑھانے کے لیے فرمائش کی تو مجھے گھر سے اجازت مل جانے کے بعد مجھے اسکول میں رکوائرمنٹ فار ٹیچر کی جاب مل گئی اور میں نے وہاں پڑھانا شروع کیا اس سے مجھے تجربہ ہوا کہ کیسے کیسے بچے ہوتے ہیں اور ہر طرح کے بچے الگ الگ ہوتے ہیں سب کا دماغ ایک جیسا نہیں ہوتا کچھ بچے تو پڑھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور کچھ بچے پڑھنے میں بہت ہی کمزور ہوتے ہیں کچھ بچوں کو ہندی نہیں آتی تو کچھ بچوں کو انگریزی نہیں آتی تو کچھ بچے اردو میں بہت کمزور ہوتے ہیں اور کچھ کو بہت زیادہ ہی جانکاری ہوتی ہے اس سے مجھے کافی تجربہ ہوا کہ ایک ادھیاپک ایک ٹیچر کیسے اپنے بچوں کو پڑھاتی ہے اور کیسے انہیں سنبھالتی ہے اور ان کا مستقبل اچھا کرنے کے لیے ان پر کتنی محنت کرتی ہے یہ ذمے داری ایک ادھیاپک ایک ٹیچر کی ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں اپنے اسٹوڈنٹ کو کس طرح پڑھائے کہ وے اچھا پڑھیں اور اپنے مستقبل کو اچھا بنائیں اور اس سے مجھے اور بھی تجربے حاصل ہوئے کہ ایک اسکول کا مینجمنٹ کیسے کیا جاتا ہے بچوں کو کیسے مینج کیا جاتا ہے ان کو پڑھانے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے کئی طریقے اپنائے جاتے ہیں اور کس طرح سے اسکول کو بچوں کو اور سبھی کاموں کو مینج کیا جاتا ہے اس جاب سے مجھے کافی تجربہ حاصل ہوا اور یہ میرا ایک سال کا تجربہ ہے